खाना बनाना मैंने जैसे जैसे मैं उम्र में बड़ा होता गया वैसे वैसे मैं धीरे धीरे अच्छा खाना और अच्छे तरीके से बनाना सीखता गया और अगर मैं अपना पहला अनुभव साझा करूँ तो ज्यादा कुछ नहीं मैं चावल बनाना ही सीखा था जिसमें मैंने यह सीखा था कि चावल जितना हो उसके हिसाब से कितना मात्रा पानी का होना चाहिए और उसे चूल्हे पर चढ़ाने के बाद कितना गरम होने दिया जाना चाहिए कितनी देर तक चूल्हे को जलने दिया जाना चाहिए और कैसे चावल खिला खिला बनना चाहिए और अगर बात करें अब मैं क्या क्या बना लेता हूँ तो अब काफ़ी चीजें मैं अच्छे से बनाना सीख गया हूँ क्योंकि इसका अनुभव धीरे धीरे काम में आता है और यही अनुभव आपको एक एक्सपर्ट बना देता है